आमचो शिमगो न् फाल्गून म्हयन्याचे नमीक सुरवात जाता आनी तेन्नाच्यान आमी तेदुसच्यान रातच्यान नमन घालता रातचें म्हणजे दादले देवळा कडेन नमन घालता आनी तेन्नाच्यान सुरू जावन मागीर सबन पुनवे मेरेन धुमाकूळ धोल ताशे वाजोवन सामको भुरग्यांचो दादल्यांचो सगळ्यांचो धुमाकूळ आसता

तांकां कितें कोण टाकता ते पयशे दिता आनी ते मगे ज्योती म्हणून एक अशे गितां शे म्हणटा आनी वयले वयले दोंगरे आनी कितें अशें कितें कितें तांकां येता तें म्हणटा आवतांच्या लोकांक तितली येयना न्हय म्हणूंक पूण येता तशें म्हणटा ते आनी सगळ्याक भोंवता थोडे थोडे दुसऱ्या लागींच्या गांवचे सुद्दां येता आनी ते मगे खेळटा आमच्या दारांनी

पाडव्याची रातची आसता तेन्ना सामकें सबन रात आमचो जागोर कसो आसता आनी खूब सगळो लोक जमता थंयसर होळी घालता थंय नाचयता होळी आमची होडी होळी माडी म्हणजे फो फोपळी अशें बेड्यांचें झाड टें आसता तें ताजी ती घेवन नाचता सगळे भुरगे आनी मागीर फांतोडेर पाचांक सुमार ती नेमान म्हणजे अशें एक हें काडटा फोणकूल कशें नेमान तातूंत घालता आनी खूब ताजे देवास्पणाचे कार्याक्रम आसता भटजी आनी कितें कितें कितें लोक अशे प्रदक्षणा घालता उपास धरता जोड्यान उपास धरता हरशीं उपास धरता आनी ते मगीर सकाळ मेरेन चालू आसता मागीर

चित्ररथ आनी कितें कोम्पिटिशनां आसता थंयसर आमी सगळे भुरगे भुरग्यांक तयार करून

आनी ते सगळे गोंयभर खंय खंय हें आसता थंयसर बक्षिसां मेळोवन येता आनी

आनी गांवान आसता ते मात्शे कमी पडटा मागीर ते ग्रूप मात्शे कमी पडटा आनी मागीर बाकीच्या दुसऱ्यां ग्रुपा वांगडा वयता ते आनी मागी भाग घेता आनी बक्षिसां मेळयतात अशे आपल्याक फुडें वसपाक ते खूब प्रगतीशील आसतात

बायलां सगळीं बायलां भुरगीं कोण दादले ना बायलांच आनी पयले सुरवातीक आमी नाल फोडटा मानाचीं कोणा आसा तीं नाल फोडटा

सवासिनी बायलो त्यो आसा तितल्यो अश्यो रांगेन उबे रावता आनी मागीर धालांचीं गितां म्हणटा

अशें तीं सुरवात करता सुरवात करता आनी मागीर खूब आनी दुसरें दुसरें पदां अशीं म्हणटा आनी खूब थोडी भुरगीं फुगडी घालता नाचता सगळें करता अशें चार राती आमी खूब धुमाकूळ माय पांचवे रातीर सबन्न खूब गांवान आसा तितलोय लोक भुरगीं बाळां येता त्यो दीस गोडशें करता

रात नात्ता तें गोडशें आमकां सगळ्यांक लोकांक दिता देवाक सगळ्यांक दवरता पांच पानां दवरता तीं भोवमानाचें आसता आनी मागीर कोणाचो भोवमान आसा ते म् प्रत्येकाक एक एक दिता आनी सगळ्या जाणांक दिता आनी मागीर आमी धालांक परत सुरवात करता आनी मागीर सकाळ मेरेन परत सकाळे सावद मारता कोण उखाणे घेता सगळीं बायलां उखाणे घेता तुळशी कडेन

भुरगीं कितें जावंक ना तें देवाक सांगलेलें आसता तें पावोपाचें आसता नाजाल्यार आनी कसलें कोणाचें कितें जावपाचें काम आसता तें सांगणें करता आनी तांच्यान काम जालें म्हणटकच तीं तीं कितें आपणेन दिता म्हण सांगलां तें दिता आनी मागीर थोडे वेळान तें सगळें क् नांव दिवन घेवन जातकच तो कार्यक्रम बंद मागीर आमी आमच्या घरा येता आनी आमी असें ग्रुपाचीं बायलां आनी खंय बायलां आसा तीं फुगड्यांचो हें घेता राजू कला मंदिरान बी सगळ्याक वयता फुगडे मे आमी आमकां बक्षिसूय मेळ्ळें आसा एकदां एकदां आमच्या भितर धुसमूस जाताय खूब लोग जमले म्हणटकच तशें जातात न्हय तें धुसमुसेपणां जाता अशें भितुल्लें एका उतराक लागून चार उतरां आतां आनी अशें हें जाता आनी मागीर परत आमी एकामेकांक समजोवन परत तयार जाता आनी परत वयता त्या कार्यक्रमांक म्हणजे फुगडेच्या पुणून तें आमी वचपाचें साणिना

सगळ्या कामांक रस्त्याचीं सगळ्यांचीं शिक्षणाचीं सगळ्यांचीं अशी आमची इच्छा आसा आनी तसी आमी करून घेता